میں نے جب سے ہیڈ فون لیا ہے ایک آدھ ہفتے صحیح چلا اس کے بعد دونوں کان کی آوازیں گھرگھرانے لگیں پھر کچھ ہی دن بعد ایک ہیڈ فون کی آوازیں بند ہو گئیں پتہ نہیں کیا ہوا پھر میں نے اس کو کھول کھال کے دیکھا صحیح تھا سب چیز تار وغیرہ سب چیز صحیح تھا آوازیں ایسے کٹ کٹ کے آ رہی تھیں اس کے اندر سے تو پھر میں نے اس کو پیک کر دیا جیسے تھا ویسے ہی میں نے لگا دیا پھر پھر لگایا پھر ویسے ہی آوازیں آنا پھر کچھ دن بعد دونوں ہی دونوں کان بھی بند ہو گئے پھر میں نے دونوں کو کھول کے دیکھا اور آگے پیچھے سے جو سب چیز دیکھا تار وغیرہ سب چیز صحیح تھا پھر پتہ نہیں کیا ہوا تھا چل ہی نہیں رہا تھا پھر میں نے اپنے فون کا وہ دیکھا لیڈ کی جگہ پہ تو وہ بھی میرے فون کا بھی صحیح ہے پتہ نہیں کیا ہوا جو لیڈ ہی میں شاید پرابلم تھا کچھ اس کے بعد پھر میں نے پھر دوبارہ لگایا پھر تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی آواز آئی اس کے اندر سے بیچ میں شاید صحیح ہو گیا ہوگا پھر میں نے لگائے رہا لگائے رہا پھر ایک دم کس کے آواز آئی اندر سے پتہ نہیں جیسے ایک دم بم وغیرہ کی آواز آئی تو پھر میں نے سمجھا بھائی یہ تو بڑا ہی خطرناک لیڈ ہے میں سمجھا اچھا ہوگا اچھی کمپنی کی ہوگی چلو لے لیتے ہیں اور چلائیں گے اچّھے سے عیش عیش موج کریں گے میوزک وغیرہ سنیں گے نعت وغیرہ تو میں نے ایک آدمی سے ایک آدھ ہی دفعہ سنا تھا میوزک جو اس میں ایسی یہ حادثہ ہو گیا ہمارے ساتھ